میں نے ایک غیر متوقع اور کم دوراں کی جانے والی جگہ کا دورہ کیا جو ماربل ریسٹ ہاؤس کے نام سے مشہور ہے یہ پاکستان کی شمالی علاقہ جات میں واقع ہے یہ جگہ دور دراز اور پہاڑی علاقہ میں واقع ہونے کی وجہ سے بہت کم لوگوں کی نظروں میں آئی ہے ماربل ریسٹ ہاؤس کی خاص بات اس کی خوبصورتی فطرت اور پرسکون ماحول ہے یہاں کی ہوا تازگی سے بھرپور ہے اور سرسبزی پہاڑوں کے درمیان یہ جگہ ایک چھپے ہوئے خزانہ کی طرح محسوس ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ یہاں کا ماربل زمین پر چمک رہا ہے جس کی وجہ سے زمین کا ہر حصہ ایک منفرد چمک کے ساتھ چمکتا ہے میں نے یہاں جو چیز سب سے زیادہ محسوس کی وہ تھی اس جگہ کی خاموشی اور سکون شہر کی مصروفیت سے دور آکر میں نے یہاں آکر ایک مختلف دنیا کا تجربہ کیا یہ جگہ مخصوص طور پر قدرتی مناظر اور خاموشی کی تلاش کرنے والوں کے لیے ایک بہترین جگہ ہے یہاں آنے والے سیاح نہ صرف یہاں کے قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ فطرت کی آغوش میں خود کو تلاش کرنے کا موقع بھی پاتے ہیں ماربل ریسٹ ہاؤس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہاں کا مقامی ثقافت کا تجربہ کیا جا سکتا ہے مقامی لوگ مہمان نواز اور دوستانہ ہے اور ان کے ساتھ بات چیت کرنے سے آپ کو ان کی ثقافت اور روایت کے بارے میں اور روایت کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے یہ جنگ ان لوگوں کے لیے ایک مثالی جگہ ہے یہ جگہ ان لوگوں کے لیے ایک مثالی جگہ ہے جو قدرت کے قریب جانا چاہتے ہیں اور روزمرہ کی زندگی کی مصروفیات سے دور رہنا چاہتے ہیں